हेलौ ओइ अ' आं नोंस्रानाव थांहांदोंमोन मानि ओइ मैगं लाइनो थांनो नागिरदोंमोन मैगं बायनो ओरैनो मा मा मैगंथो दं आमफ्राय ओरैनो फान्थावफ्रा बानलुफ्रा किल' बेसे आमफ्राय फान्थाव आलाय आमफ्राय ओरैनो लाइ लाफा गैया दे बानलु फान्थावखौ एसे खम खालामबानो जाबाय आं नायनो थांनो ओरैनो मा मा दंबावो मैगंआ मथरफोर अ' ओरैनो मु मुलिफोर होनाय नामा मैगं अ' मैगंफ्रा मुलिफोर होनाय ना मा माफोर हासारफोर ओरैनो लकेल मैगं नालाय फ्राय माबा आलुफ्रालाय दामफ्राबा बोरै लाफाखौबो दस थाखायाव जाया होमबा दे होमबालाय आं गाबोन थांसिगोन दे लायनो औ दे ओं दे होमबा औ अ' दे होमबा